हम एक जींस लाए थे राजद से अच्छा नहीं था और पहनने में भी अच्छा नहीं था पहनकर हम आसानी से चल फिर भी नहीं पा रहे थे और आसानी से बैठ भी नहीं पा रहे थे और उसको धुलने पर एक दो बार धुलने पर उसका कलर भी चला गया था और हम घर पर आए उसको लेकर तो मम्मी भी डांट रही थी कि इतना पैसा लगाकर लाई हो अच्छे से पहन भी नहीं पा रही हो उसको लाने से क्या फायदा और बहुत पैसा भी हम लगाकर लाए थे बिना मम्मी से पूछे और मम्मी भी डाटने लगी ऐसे वैसे नहीं करना चाहिए अच्छा लाओ अच्छे से पहन पाओ जो कपड़े वो लाओ जींस भी बहुत अच्छा नहीं था इसलिए हमने भी बहुत बुरा लगा मम्मी डांट रही थी कि अच्छे से कपड़े देखकर लाना चाहिए और जींस भी बहुत अच्छा नहीं था दुकान मतलब दुकान पे ही गए थे तो अच्छा नहीं था राजद से लाए थे तो अब वह हम बोले मम्मी से कि अब हम अच्छे से लाएँगे देखकर जो कपड़ा अच्छा रहेगा उसे लाएँगे जिससे हमें पहने में असानी हो हम उसे पहनकर चल फिर भी सकें बैठ भी सकें अच्छे से असानी से सब काम भी कर सकें हम उसे पहनकर तो मम्मी बोली ठीक है देखकर कपड़ा लाना जिससे हमें असानी हो बैठने और फिरने में जो हम पहनकर असानी से बैठ उठ ले तो ज़्यादा पैसा लगा था इसलिए मम्मी डांट रही थी तो अब हम असानी से जो कपड़े पहनकर बैठ उठ सके उसे लेंगे जो अच्छा रहे जिसका कलर ना भागे ऐसा कपड़ा लेंगे